हम हिन्दू हिन्दूसभ मिलिके अपना पूजापाठ करै छौँ फेर हमसभ अपना मन्दिर बनेलहुँ पूजापाठ कएलहुँ क्रिसमस डे मनेलहुँ गाँधीजी जयन्ती मनेलहुँ ईसब करैत रहलहुँ अपना हिन्दू हमर जे धर्म छिकै मानि लिऔ जे ईसब पूजापाठ पबनी जेना छठि पूजा होलै दीपावली होलै होली भेलै ईसब ईसब हमर मनाएल जाइ छै दशहरा होल ईसब करल जाइ छै हमर हिन्दू धर्ममे अपन एहिना सबकिछु चलै छै पूजापाठ सबकिछु मन्दिर बनबै पड़ै छै मेन छै जेकि पूजापाठ करै पड़ै छै सबकिछु करै पड़ै छै हमर हिन्दूके ईसब मेन अथी छिए सनातन धर्म ईसब करै पड़ल पूजापाठ सबकिछु ईसब बनबै पड़ै छै मन्दिर ई पुजारीजी सभकेँ बोलै पड़ै हइ अपना हिन्दू धर्ममे ईसब करै छौँ पूजापाठ सबकिछु करै पड़ै हइ ईसब नहि तऽ कोना होतै पूजा ही जे हमर धर्म छिकै कर्म छिकै करै पड़ै हइ सबकिछु एहिलिए पूजापाठ सब करै पड़ै हइ दोसर जे सिला थोड़ा हमर हिन्दू धर्म छिए पूजा कएनाइ सबकिछु कएनाइ पबनी मनेनाइ जेना छठि पूजा होल दीपावली सब करै पड़ै हइ गाँधी जयन्ती ई क्रिसमस डे ईसब लोक मनबै छै पड़ै छै ईसब करै पड़ै छै हमर जे हिन्दू धर्म भेल मन्दिर पूजापाठ सबकिछु करै पड़ै हइ सबकिछु अपना हिन्दू जे धर्म हइ करैए ने पड़ै छै सबकिछु पूजापाठ सब करै पड़ै छै हिन्दू जे धर्म छै करै पड़ै हइ ई दोस दोस्त सभ पूजापाठ ई सब करै पड़ै हइ अथी ई हम अजार बजार हेन टेन मन्दिर एकसे एक बनबै पड़ै हइ आओर सजाबै पड़ै हइ पूजा करै पड़ै हइ समय समयसे हर चीज ओ करै पड़ै हइ सबकिछु मन्दिर बनला बाद ओहिमे चलिऔ प्राण प्रतिष्ठा जे हइ सबकिछु हिन्दूके अपन जे धर्म हइ सबकिछु करै ले पड़ै हइ एहिमे छै से पूजापाठमे कोइ दिक्कत नहि होइ छै हमरा आओरमे सनातन धर्म हमरा आओर छिकै ईसब दोसर धर्म नहि अपनै सकै छौँ हमे आओर हिन्दू जे छिए हिन्दुएवला धर्मके पूजापाठ जे छै से सबकिछु करै छौँ नहि कि अपना अपना मेहनति किछु जेना छिए करै पड़ै हइ हमराके धर्म अपन हिन्दू हइ कर्म हमरा करिहे करै पड़ै हइ सबकिछु पूजापाठ सबकिछु अपना इएहसब लैके चललहुँ